हम विवोके फोन यूज करैत छियै एहिसँ पहिने हम रियलमीके फोन यूज करैत छलहुँ विवोके फोन जे छै मतलब हमरा लेल बहुत यूजफुल भेल हँ कि मतलब ओकर कैमरा भऽ गेल ओकर बैक स्पेस भऽ गेल अहाँकेँ प्रोसेसर भऽ गेल तखन से अहाँकेँ ओकर चार्जर भऽ गेल ई सभ ने बहुत नीक छै अखन विवोके जे छै हैङ्गके मामलामे बहुत कम हैङ्ग करैत छै आओर यूज अहाँकेँ बहुत टाइमली तक बहुत समय तक अहाँकेँ ई जे होयत से यूज होयत अहाँकेँ एहिमे अहाँकेँ बहुत नीक जेना मोबाइल से हम यूज केलियै विवोके तऽ ओहिमे अहाँकेँ एकर जे छै ने सॉफ्टवेयर जे छै अहाँकेँ मतलब आन मोबाइलके अपेक्षा बहुत नीक सॉफ्टवेयर छै कैमरा जे छै एकर मतलब एक कैमराके चौसठि मेगा पिक्सलके छै मतलब कि रातिमे जब कओनो भी चीजके फोटो लैत छियै ने तऽ ओकर क्लियर क्लियर हमर फोटो अबैया आओर ई मतलब विवोके जे फोन अछि मतलब बैटरी लऽ लेब एकर बैट्रिओ जे छै से बहुत टाइम तक चलैत छै आओर चार्जर मतलब अहाँकेँ इमर्जेन्सीमे कतहुँ हमरा जेना जयबाके रहैया तऽ अगर हम आधा घण्टा फोन लगा दैत छियै बीसो मिनट लगा दैत छियै तऽ हमरा एते भऽ जाइया ओ चार्ज अस्सी नबे परसेन्ट भऽ जाइया जे हम अहाँकेँ दू दिन तक फोनके हम यूज कऽ सकैत छी मतलब कि हम कहि सकैत छी कि जे विवोके फोन आन फोन से बहुत नीक अछि